साढ़े इद्धर ग्रां च इक ओह् ऐ रेस्ट्रोरेंट ऐ ठीक ऐ असें मतलब कि उत्थै अस हर बारी अपना जेहड़ा खाना ऐ आर्डर ै करान्ने होन्ने ठीक ऐ इयां मतलब रुट्टी शुट्टी होऐ कोई बी इयां कोई निक्की मोटी पार्टियां होन ते अस उत्थुआं गै आक्खने अस समान बगैरा मंगवाने होन्ने इयां अगर किश बी होऐ जा जियां होई गेई दाल मक्खनी चिल्ली चीज होई गेआ पनीर शनीर होई गेआ सब किश अस इत्थुआं दा मंगवाने होन्ने ना शैल चीजां होंदियां उत्थुूं दियां ठीक ऐ सुआदलीदली होंदियां

हर इ चीज शैल ढंगै दी होंदी ठीक ऐ कन्नै साढ़े घरे च ना पुज्जी जंदी कोई इक अद्धे घंटे च पुज्जी जंदी समान बगैरा पुज्जी जंदा शाल ऐ उत्थूं दा जे किश जियां उत्थूं दा होई गेआ राजमा होई गेआ राजमां बड़ा स्हेई बनांदे इयां केह् सनां देसी घ्यो दा तड़का लाई लोइयै इक दम बड़ स्हेई फसकलास तडका लादे ओह् मतलब कि घरे आहले लेखा तां करिये गै ब्याह कारजे च अस आक्खने होन्ने इनेंगी इयां कुन कुसै गी आखदा इयां कुन कुसै गी आक्खदा इयां भांडे गी कोई बी कोई कुसै गी नेईं आक्खो गै हर चीज शैल लगदियां तां अस मंगवाने होन्ने नेईं ते कोई नेईं मंगवांदा ऐ इन्नी शैल ते कन्नै टेंमे उप्पर आई बी जंदियां ना अस बड़ी बार मंगवाए दा ब्याह कारज किन्ने ब्याह कारज होंदे साढै़ अग्गे पिच्छे बड़ी बार अस चीजां मंगवाने होंदे इत्थुआं इयां बड़ा मजा औंदा ते अस पैहले दिक्खने होन्ने पैहले अस दिक्खने होन्ने मतलब कि उंदी एह् चीज ऐ स्हाबे सिरे दी कोई ओह् होंदा कि मतलब कि वारें दे स्हाबें थ्होंदियां चीजां बारें दे स्हाबे एह् चीजां बनदियां मतलब कि शैल चीजां बनदियां जेहड़ा बी खाह्ग ला जबाब होई जाह्ग है अज्ज ना मेरा मन कीता घर कोई बी नेंई हा मन गै नेई कीता कि अज्ज बना जा किश घरे में आखेआ मे चलो केंह नेई अज्ज उत्थुआं मगवाया जाए रुट्टी ते इनें आखेआ ठीक ऐ में आर्डर कीता मोमोस अफगानी मोमोस बड़े सुआदले होंदे उत्थूं दे अफगानी मोमोस मजा आई जंदा नंद आई जंदा उनेंगी खाने गी में आखेआ में चलो अस उत्थुआं मंगवाने आं दिक्खने आं कि कनेहा स्बाद होंदा दिक्खने आं कि मजा औंदा खाने गी नेईं में उनेंगी आखेआ में गी फौन कीता में आखेआ में एह् एह् चीज करनी राजमां बी मंगवाए में दाल मक्खनी मंगकई में इक मंगवाया में चिल्ली पनीर में नाॅन कने नाॅन बी होना जरुरी ऐ नाॅन जेहकी स्बादली होंदी उंहे आक्खया ठीक ऐ में किन्ने तकर पुज्जग आक्खन लगे इक दो घंटे तक पुज्जी जाना में आखेआ ठीक ऐ में भेजी ओड़ेओ तौले गै मन करा दा ऐ भुक्ख बी लग्गी दी कन्नै जल्दी जल्दी थ्होए बंदे गी ते मजा औंदा ते में आखेआ मेहे जल्दी भेजी ओड़ो मिकी उनें आखेआ ठीक ऐ ते फिह् जिसले में आई आं में आखेआ में तुस ते मोमो पाना भुल्ली गेदे ओ जनाब जी गलती होई गेई गलती होई गेई में आखेआ कनेही गलती होई ऐ मेरा इन्ना मन ओह् खाने गी मोमो खाने गी ठीक ऐ भेजना फ्ही उनें दबारा भेजे हा में आखेआ हून दूई बारी में दबारा मंगवागी ना फ्ही दबारा दिक्खी लैओ केहड़ी चीज में मंगवाई दी ऐ ते नेईं पता लग्गे ते मिगी फोन करी लैना अऊं तुसेंगी सनाई ओड़गी केहडियां चीजां आह्ननियां केह्ड़ी चीजां नेईं आह्ननियां समझे दे कि नी उनें आखेआ ठीक पुच्छी लेआ करगे तुसें अद बी लेना हा सानू कि केहड़ी चीजां चाहिदी केहड़ी नेईं चाहिदयां में आखेआ ठीक ऐ अज्ज तूं बाद एह् गलती नेईं होनी चाहिदी ओह् आक्खन लगा मेम जी तुस असेंगी छड़ा दस मेंट देओ दस्सेमिंटे च थोहड़ा समान पजाई ओड़गे जेहड़ा किश बी रेह् दा में आखेआ में ठीक ऐ इन्ना चिर में बाकी चीजां जेहडि़यां दाल मक्खनी खाद्धी ओह् जेहड़ा उसी के आखदे ना मटर पनीर चिल्ली चीज मंगवाए दा हा ओह् खाद्धा ते कन्नै इक होर ही चीज चामिन मंगवाए दे हे मिगी ओहदे च बडा गै स्बाद लग्गेआ किश इन्ने चिर मेरे मोमोस बी आई गे अफगानी मोमो फिह् में मजे कन्नै खाद्धी नंद आई गेआ खाने दा इयां स्बाद हा इन्ना अस इयां बी रुट्टी उत्थूं दा मंगवाने होन्ने रुट्टी बड़ी होंदी अगर साढ़े घर कोई फंक्शन होई गेआ इयां मतलब साढ़े घर कोई अबे नेईं गेस्ट बी अबा दा होऐ अस उनें गी उत्थूं दा गै मंगवाने होन्ने मतलब असेंगी बड़ी पसंद ना जो ओह् चीजां ना अस और कुते खंदे ते उसी केह् आखदे में आखेआ में अच्छा मजा आई गेआ खाने दा मतलब अफगानी मोमोस आई गे बड़ा मजा आया खाने दा असेंगी इयां लगदा सुर्ग च पुज्जी दा होंदा बंदा खाने गी इयां मतलब मजा आई गेआ हर इक चीज दा ते ओह् आक्खन लगे में असें कुछ बी मंगवाना होग ना हून इत्थुआं दा गै मंगवाया करना ओर कुतै जाया गै नेईं करना मंगवाने आस्तै इन्ना मजा होंदा खाने दा इत्थेैओह् आक्खन लगे महाराज जी जेह्की साढ़े कोला गलती होई गेई भुल चुक होई गेई माफ करी ओड़ो आसें नेईं ते अस अज्जे कशा लेइये नेई भुलगे सारे समान अस पागे में आक्खया ठीक ऐ है तुस साढ़े कोला मंगबाया करो में आक्खया तुसेंगी पता ते ऐ अस थुआडे कोला गै मंगबाने होने किश बी मंगवाना होऐ एह् रस्ट्रोरेंट जेहड़ा़ ऐ बडे लोग ओंदे बाहरे दे लोग बी ओंदे खाने आस्तै इयां मतलब मजा आई जंदा उत्थु खाने दा जियां घरे दी रुट्टी हर चीज शैल स्बादे दी थ्होंदी ते मजा आई जंदा में आखेआ ओह् ते मिगी पता चीजां सब स्बादली होंदियां इयां कुसै बेल्ले होई जंदा कि बडे़ गाह्क होंदे पता नेई लगदा केहड़ी चीज आई केहड़ी पाई केहडी नेईं पाई में आखेआ कोई गल्ल नेई किश नेई होंदा चीज ते थुआड़ी शैल होंदी खाने आस्तै हून अगर दूजी बारी अऊं मंगवागी ते तुस घ्यान देओ घ्यान कन्नै पुच्छी लेऔ मेरे कोला ओह् आक्खन लगे महाराज जी कोई गल्ल नेईं ओह् अस दिक्खी पुच्छी लेआ करगे कोई गल्ल नेई में आखेआ ठीक ऐ फिर में खाद्धा पीता बड़ा मजा आई गेआ जिन्ना किश मंगवाए दा हा नां ओह् मसाले ज्यादा पांदे ना किश ओह् बड़ा स्बादला होंदा हर चीज तेइये अस मंगवा इयां कोई मंगबादा उत्थूं दी चीजां बड़ी जगह जन्ने होन्ने खाने गी पर नेई उत्थु दी चीज शेल लगदी उत्थूं दी चीजां दा मिगी सुआद लगदा उत्थूं दी दा गै मिगी मन करदा खाने दा आपू इयां पूरी जगह फिरी आगी ना तां बी उत्थूं दा खन्नी होन्नी रुट्टी उत्थूं ना ओह् मसाले ज्यादा पांदे ना ओह् किश ज्यादा एक्सट्रां पांदे मतलब हर इक चीज स्हाबै सिर होंदी मिगी बड़ा गैै स्बाद लगदा उत्थुंदा ते मजा आई जंदा खाने दा ताइयो उत्थे उलरदी जनी होनी फटाफट ठीक ऐ फिह् बाद च मिलगे